جی ہاں ہم ایک ٹرین كی وضاحت كر سكتے ہیں ٹرین نقل و حمل كا ایک بہترین ذریعہ ہے ٹرین كی شكل كچھ یوں ہوتی ہے كہ ٹرین كا ایک انجن ہوتا ہے جس سے متصل اس كے كئی سارے ڈبے ہوتے ہیں اس طرح سے اگر ہم اس كو اعداد میں شمار كریں تو تقریباً چودہ سے پندرہ ڈبوں سے جڑی ہوئی ایک ٹرین كی شكل ہوتی ہے جو لوگوں كو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی پہنچاتی ہے ان كو ان كے مال و متاع كو آسانی كے ساتھ ان كے منازل تک پہنچاتھی ہے ٹرین یہ عموماً یہ جو ہے شہروں سے قصبوں سے كے باہر سے ہو كر كے گزرتی ہے یعنی اس كی جو پٹریاں ہوتی ہیں جس پر یہ حركت كرتی ہے چلتی ہے وہ پٹریاں جو ہوتی ہیں وہ شہروں كے اور گاؤں سے گاؤں كے باہر سے ہو كر كے گزرتے ہیں ٹرین كے پہیے كی شكل بھی مختلف ہوتی ہے اس كے ڈبوں میں كئی پہیے ہوتے ہیں جن كو شمار كرنا آسان نہیں ہوتا ہے یعنی گننے میں ہمیں وقت لگ سكتا ہے اس كے پہیے لوہے كے ہوتے ہیں اور یہ بڑی شور مچاتے ہوئے جب یہ اپنی رفتار میں پورے زور كے ساتھ جب یہ چل رہی ہوتی ہے دم بھر رہی ہوتی ہے اپنے منزل كی طرف تو اس كے پہیے محسوس ایسا ہوتا ہے كہ آپس میں لڑ رہے ہوں كھٹ پٹ كی آواز كرتے ہوئے قصبوں سے شہروں سے دیہاتوں كے جانب سے ہو كے گزرتے ہیں یعنی اتنے تیز آواز ہوتی ہے كہ بسا اوقات لوگوں كی آنكھ كھل جاتی ہے نیند كی حالت سے اتنی آواز ہوتی ہے جی ہاں میں نے ٹرین سے سفر كیا ہے عموماً میرا سفر ٹرینس ٹرین سے لكھنؤ سے دہلی ہوا كرتا ہے ہمارے كزن رہتے ہیں اس لیے ان سے ہمیں ملنے كی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ٹرین كا سفر ہی مناسب سمجھتے ہیں